हँ बेसी नियम आओर नियम कानूनके पालन हमसभ करै छी जेकि श्रद्धा भाव से सतनारायण भगवानके हमसभ पूजा करै छी ओहिके साथ साथ हमर पूर्वज पूर्वजे से हमसभ पूजा कऽ रहली हन अपने परिवार आओर टोला सहित सभी आदमी हमसभ मिलिके जिनकर पूजा करै छी जिनका भद्री नाम छनि आओर सबरी वंशके हमसभ छी आओर हुनका भाइके हमसभ ध्वजा गाड़िके विशाल रूप से आओर नियम कानूनके साथ हमसभ पूजा करै छी साले साल